دلی میں پنجابی بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں سب اپنی اپنی زبان سے بات کرتے ہیں جیسے پنجابی اردو ہندی ہاں جب ہم دلی سے باہر جاتے ہیں جیسے ہریانہ میں جاتے ہیں تو لوگ لوگ ہریانوی زبان میں بات کرتے ہیں اور پنجاب کی طرف جاتے ہیں لوگ پنجابی میں بات کرتے ہیں اس طرح زبان تبدیل ہوتی ہے جب ہم دلی سے کہیں باہر نکلتے ہیں